हम जे अपन फोन चला रहल छी से रियल मी नार्जो फिफ्टी आइके नया मोडल जे छै से चलल रहए आब हमरा तीन साल भऽ गेल अछि ई मोबाइलकेँ चलाबै छी एखन तक एखन तऽ किछु हुअ नहि देलियैए मोबाइलकेँ आ नहि हेतै अहाँसभके कृपा रहतै तऽ आ ई ठीक ठाक मोबाइल यए चलैत ठीक ठाक यए किएकि एखन तक बहुत आदमी जे छै से मतलब बिहारमे बहुत आदमी यूज कए रहलै यए ई फोन तऽ जेनाकि हमर चाचासभ छथिन ने से इएह मोबाइल चलबै छथि तऽ अहाँसभ जे छै से इएह मोबाइलके आविष्कार करू किएकि इण्डिएके छियै बहुत नीक एखन कंपनी दए रहल छै सस्ता दामो छै एकर दाम जे छै से नओ हजार नओ सए निनानबे रुपैआ जे छै से हमरा पड़ल रहए आब जे जतेक दाम होइत हैत से नहि देखलहुँ फ्लिपकार्टपर देखल जाइत छै ने सभ जे लैत छै तऽ ओहिपर देखि कऽ ने लै छै तऽ ताहि दुआरे ऑनोलाइन मंगवाओल जाइ छै आ अथिओमे मंगवाओल जाइ छै मतलब कैशोमे लए सकै छी बढ़िआँ फोन छै इस्तेमाल नीक छै एकर करियौ तखन अहाँ समझि जेबै